हेलो हँ यौ एँ यौ हम तऽ एहिठाम अएलहुँ हँ बाहरसे तऽ एहिठाम एना मिथिलामे सुनै छिए जे मखानक खेती बड़ प्रसिद्ध अछि कोना करै छिए मखानक खेती यौ मखानके देखू मखान मखान मखान तऽ ज मखान तऽ जलमे होइ छै कि ने हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हुनके लोक तऽ हुनके हु हँ हुनके लोक सङ्गे अहूँ खेती करै छी मखानक अहूँके एहि एहि विषय मखानके विषयमे मालूम अछि मखानक खेतीके विषयमे खूब मालूम अछि हँ बढ़िआँ जकाँ हँ मखानक खेती जे करबै पहिले कोन सीजनमे होइ छै कोना मखान अँ आओर साहनी मल्लाह लोक कोना पानिमेसँ निकालि लै छै सुनै छी जे डुब्बी काटिके पानिमेसँ मखान बहारल जाए छै ओकरा कष्ट तऽ होइते हेतै

हँ हँ हँ काँटो होइ छै काँटो होइ छै आओर आओर हँ आओर हँ ओहिमेसँ मखानक खेतीमे जब पानि चाहे जल घटि गेलै तऽ बाहरसँ पानि तऽ ईसब दे देलाक बादमे कनि तऽ फसिल बढ़िआँ होइ छै तकर बादमे मला मल्लाहसभ पानिमेसँ निकालिके ओकरा बाहर सुखाके कोड़ै छै ओहिजग मखान तऽ बड़ प्रसिद्ध अछि अपना मिथिलाञ्चलमे मखानक खेती हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ

हँ हँ हँ आओर खेती खेती आओर ओ कोनो खास कोनो अथी परिश्रम करू तऽ बढ़िआँ जकाँ फसिल हैत आओर हँ

हँ मखानक खेती मिथिलाञ्चलमे आओर आबकमे छै पान मखान पाहुनके सुआगत करबामे बड़ सहायता होइ अछि ओकरा जलमे कि करै छै तऽ ओ सब तऽ अखाढ़मे जाके अखाढ़मे आओर आओर आओर मने शुरुए अखाढ़मे ओ पानिमे ओकर गाछ रोपल जाए छै आओर आओर आओर आओर नक्षत्रजे अदरा अरदारा होइ अछि तऽ गाछ भऽ जाए छै जँ पानि नहि पोखरिमे रहलै मखानके पोखरिमे तऽ पानि देल जाए छै ओकरा उपरसे सब दवाइ बीरो छिड़काव कएल जाए छै आओर तकर बाद अहाँके दुइ तीन महिना छोड़िके अहाँके भादोमे भादोमे असरेस नक्षत्र बरसलाक बादमे मखानक पात गलि जाए छै आओर तकर बाद मल्लाहसभ साहनीसभ पानिमे डुब्बी काटिके मखानके उपर करै अछि आओर सुखाके ओकरा उला भुजिके तैआर करै अछि